हाँ मैंने एक बार ट्रिप बुक करने के लिए राइड शेयरिंग सेवा का उपयोग कर रहा था विदेश में मेरे को हवाई अड्डे से होटल जाना था और मैंने राइड बुक करने के लिए गलती से मेरे पास राइड शेयरिंग सेवा का राइड शेयरिंग सेवा का ऑप्शन दब गया था फिर जब मैंने राइड शेयरिंग सेवा ली तो मेरे को बहुत अच्छी लगी वहाँ की और वहाँ के पैसेंजर्स भी काफी अच्छे थे राइड शेयरिंग के लेकिन मैं हवाई अड्डे पर मेरा कुछ सामान भूल गया था और और वहाँ के पैसेंजर्स का दिशा कुछ अलग थी और मेरी अलग थी लेकिन वहाँ के पैसेंजर्स ने जैसे जाना कि मेरी मम्मी चिंतित है मेरे को लेकर होटल में तो उन्होंने कहां कि आप पहले इनको ड्रॉप कर दीजिए बाद में हमें ड्रॉप कर देना फिर मेरे को इनका व्यवहार देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा और और अगर मैं तुलना करूँ यहाँ भारत देश की वहाँ से तो भारत वहाँ की वहाँ की राइड शेयरिंग बहुत ही अलग है भारत देश को लेकर वहाँ की टैक्सियों की हाई वहाँ भी वहाँ की टैक्सियाँ हाईटेक हैं और यूनिफॉर्म में रहते हैं ड्राइवर्स और भारत देश की अगर बात की जाए तो यहाँ के ड्राइवर्स यूनिफॉर्म में भी नहीं रहते और वहाँ की विदेश की विदेश के ड्राइवर्स बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं लेकिन भारत देश की अगर बात की जाए तो यहाँ के ड्राइवर्स भी अच्छे नहीं हैं विदेश से विदेश से विदेश की तुलना में और वहाँ के ड्राइवर्स और पैसेंजर्स बहुत अच्छी तरीके से उनका बोलना चालना है और काफ़ी अच्छे से भी काफ़ी अच्छे व्यवहार के साथ बातें करते हैं और उनके मैनर्स मैनर्स भी काफ़ी अच्छे हैं अगर लेकिन भारत देश को देखा जाए तो यहाँ के मैनर्स भी अच्छे नहीं हैं गाड़ियाँ भी यहाँ की कोई ज्यादा ठीक नहीं हैं और ट्रैफिक रूल्स का भी ये लोग फॉलो नहीं मतलब उपयोग रुल्स को ये फॉलो नहीं करते हैं और लेकिन विदेश में ट्रैफिक रूल्स का भी काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है